ایسے بہت سے تعلیم روزگار اور قیادت كے لحاظ سے گوتم بدھ نگر كے ضلع میں نوجوانوں كو در پیش اہم چیلنج واقعہ پیدا ہوتی ہیں جیسے كہ پرائیویٹ اسكول میں فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے دس ہزار پندرہ ہزار دو ہزار تو غریب كے لوگ اپنے بچوں كو پڑھا نہیں سكتے اور جو سركاری اسكول ہوتے ہیں اس میں فیس تو نہیں ہوتی لیكن اچھی سویدھا نہیں ہوتی اچھی پڑھائی كی دستیاب نہیں ہوتی بچوں كو صرف بٹھا كر ركھتے ہیں اور روزگار كی بات آئے تو بہت سے نوجوان پی ایچ ڈی كر كر بیٹھے ہیں ایم بی اے كر كر بیٹھے ہیں اور نہ جانے بہت سے کورسس كر كر بیٹھے ہیں صرف بیٹھے ہی ہیں ان كے پاس كوئی روزگار نہیں ہے صرف ان كے پاس ڈگری ہے ان كے پاس كوئی روزگار نہیں ہے ایسے بہت سے در پیش اہم چیلنج واقعہ نوجوانوں كو پیدا ہوتی ہیں